आजून परेन तर देशा भायर तरी हांवें आजून भोंवडी करूंक ना पूण राज्या भायर हांवें खुबश्या दुसऱ्या राज्यांनी भोंवडी केल्या आनी ह्या भोंवडेंचो हेतू एकूच आशिल्लो की एक विविधताय पळोवची जें आमच्या गोंय राज्यांत ना तें म्हाका दुसऱ्या राज्यांत वचोन पळोवंक मेळ्ळें किंवां दुसऱ्या राज्यांनी वचोन अणभवूंक मेळ्ळें दुसऱ्या राज्यांत म्हाका दुसरे दुसरे लोक मेळ्ळे दुसऱ्यो दुसऱ्यो भाशा मेळ्ळ्यो दुसरे दुसरे पदार्थ मेळ्ळे जे हांवे जेंचो आस्वाद हांवेन घेतलो आनी हांवें खुबशे वेगळी वेगळी संस्कृती पयली लोकांचे आचार विचार पयले लोक कशे तरेन वावुरतात ते पयले दुसरो समाज पयलो सो हे सगळें घटक हांवे म्हज्या दुसऱ्या दुसऱ्या राज्यांनी भोंवतणीच्या वेळार अणभवले